گڈ مارننگ سر موبائل شاپ سے بات کر رہے ہیں آپ جی جی تو آپ کی دکان پر شاپ پہ کس کس کمپنی کا موبائل رکھتے ہیں آپ آپ کچھ بتا دیں دو چار نام پانچ چھ اچھا اچھا تو اس وقت اچھا تو آپ کی دکان پہ سب سے زیادہ کون سے موبائل بک رہے ہیں اس وقت ویوو تو اچھا اچھا تو اس کے بیٹری وغیرہ کے تعلق سے کچھ بتائیں گے عمدہ ترین کی کچھ تشریح کر دیں کتنے دن چلتی ہے کیا ہے اس کا سسٹم اچھا وہ تو استعمال کرنے پر ہے اگر اس کا لگاتار استعمال ہم کریں گے مستقل اچھا تو کچھ کیمرے کے تعلق سے بھی بتا دیں اس کے اندر فوٹو ویڈیوز اگر لیں گے تو وہ کچھ پھٹے گا تو نہیں اکثر ایسے موبائل میں ہوتا ہے نا زوم کرو تو وہ پھٹ جاتا ہے چہرہ صاف نہیں آتا تو یہ سب کچھ کوئی شکایت تو نہیں ہے آپ کے اچھا تو ریٹ بتا دیجیے آپ ویوو کی بہت تعریف کر رہے ہیں جی بیس چوبیس اور

اچھا چون ہزار بھی اچھا تو پھر آپ کی شاپ پر ہم کس وقت آ جائیں ٹھیک ہے سر آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں